हमरा साथ ई बला घटना दू तीन बार भेल छै कि हम कोइ समान आर्डर करलियै आओर समान हमरा एलै ठीक छै एलै लेकिन डिलीवरी बॉय जे एलै से ओकर जैसे कि हम ओकरा कॉल करलियै हँ कतऽ छियै अहाँ तऽ ओ हमरा बोललै कि हम आबै छियै दश मिनटमे अहाँ गेट पे रहू तऽ हम गेट पे खड़ा भए जाइ छियै कि चल आब आएत आएत आएत लेकिन दश मिनट बोलिके दू घण्टा लगाबै छै फेर हम ओकरा जब कॉल करै छी कि अहाँ बोलल रही कि अहाँ दश मिनटमे आएब जाएब तऽ अखन तक एलहुँ नहि तऽ अहाँ हमरा डिलीवरी बॉय बोलय छै कि दस मिनट बोललहुँ तऽ दसे मिनट ओकर मतलब दशे मिनट थोड़ी होय छै अभी टाइम लगतै हम आज नहि आ पाएब कल आएब जब हमर डिलीवरी डेट रहै छै आजके तऽ हम कोइ चीज जब ऑर्डर करैत छी हम ओकरा देखै छी जे आएत कब अगर हम आज ऑर्डर करलहुँ देखलहुँ दश दिन बाद आ रहल छै ओ चीज जैसे कि आज हम ऑर्डर करलहुँ आ दश दिन बाद ओ चीज आ रहल छै तऽ हमरा अगर कही जाना छै ठीक छै हमरा साथ एकबार भेल रहै हम चीज ऑर्डर करलियै हमरा जाना रहै बोलबम बोलबम जाना रहै तऽ हम बोलबम जाय जाय बला रहियै दस जून के तऽ हम समान ऑर्डर करलियै अहाँके दू जून के देखेलै कि नओ जूनके आपका अहाँकेँ समान आबि जाएत से हम ऑर्डर करलहुँ हम खुश छी कि हमर जायके एकदिन पहिले आबि जाएत से अपन ओ समान लए कऽ अपन बोलबम चलि जाएब बाबाके दर्शन करैला से गेलहुँ तऽ हम कॉल करलहुँ तारिकके डिलीवरी बॉयके कि कब तक आएब तऽ बोललक दश मिनट रुकू हम अहाँ गेट पऽ रुकू हम आबए छी से हम गेट पे खड़ा रहौ तऽ एलै नही एलै नहि तऽ फेर हमरा तऽ बोलबम निकलना रहै से हम कॉल केलहुँ कि भैया अहाँ बोलले छली कि दश मिनटमे आएब से की भेल अगला कहै छै कि अहाँ दश मिनट बोललिऐ तऽ दशे मिनट आज नहि आ पाएब हम कल आएब लेकिन हमरा तऽ फेर दश जूनके सुबह सुबह निकलना रहै से हम ओकरा बोललहुँ अहाँ जब हमर चीज आजके डेटके बोलके कल देब से हम तऽ रहब नहि लए लऽ हमरा अहाँ तऽ आजके बोललहुँ आ देब देब कल से हमरा तऽ कोइ फायदा नहि हाएत इसलिए हमरा नहि चाही से हम कम्पनीके बोलय चाहब कि जब भी कोइ डेट दै छी आओर की कहै छै ओ डेट पऽ चीज अगर नहीं पहुँच पाबै छै तऽ यहाँ एकरा पे कार्रवाई करू ठीक छै एकरा सुधारू ताकि लोकके भरोसा बढ़ै घटै ना